हेलो हँ कहियौ बिहारमे मनोरञ्जनके लेल मैथिलीमे कलाकारजी आओरसभ कहियौ हँ हँ

हँ हँ हँ कहियौ ने गाम बिहारमे कलाकारसभ की केना छथि राम बाबूके अपना दरभंगामे बहुत बढ़िआँ गाना लगै छै राम बाबू झाके बिहारमे बेनीपुर डिस्ट्रिक्टमे बहुत बढ़िआँ गानासभ सुनैके लेल मिलै छै

हँ हँ हँ हँ अच्छा

अच्छा हँ पेंट इस्कुलके बोर्ड आओरपर कनि मनि कयने रहियै हँ इस्कुल बोर्डपर किछु किछु बन खरगोश ईसभ बनबै छलियै ब्रश ब्रश कोन अपन जे लोक ई ई कुच्चीवला ब्रश प्लास्टिकवला यूज करू हँ ईसभसँ अपन चित्र बनि जाइ छलै ह्म्म ह्म्म ह्म्म अच्छा ह्म्म अच्छा हँ हँ हँ कोनो दे कोनो देवाल पर कोनो देवालपर बनाए दियौ बढ़िआँ लगतै देखैमे

अच्छा

ह्म्म चलू ने हमहूँ देखेबै ने हँ दुनू आदमी मिलि कऽ अपन पारि पुरि देबै बढ़िआँ चित्र पारि देबै

उजावल करैके छै हँ हमर नवीन कुमार प्रसाद अच्छा ह्म्म ह्म्म चलू ठीक